जेह्ड़े साढ़े उधमपुर दा एनवायरनमेंट ऐ ओह् तुस इद्धर दा एनवायरनमेंट जेह्ड़ा ओह् बहोत फ्रेश होर प्योर ऐ अस दिक्खी सकदे कि जि'यां साढ़े नेचर च तुस दिक्खगे की आं भई नेचुरल चीजां जेह्ड़ियां ओह् साफ सुथरियां न बहोत सारी इ'त्थें एयर पलूशन दी कमी ऐ इ'त्थें एयर पलूशन घट्ट होंदा ते कन्नै साफ सफाई बहोत ऐ ते तुस दिक्खी सकदे कि साढ़े जेह्ड़े उधमपुर ऐ ओह्दे च उद्धर साढ़े मतलब फॉरेस्ट एरिया बड़ा ऐ ते ओह्दे कारण जेह्ड़े नेचुरल चीज़ां न जेह्ड़ियां ओह् जादा उगदियां न ते जेह्ड़े पलूशन बगैरा न ते ओह् दूर गै रौह्ंदा फिर इको फ्रेंडली अस दिक्खी सकने कि जि'यां साढ़ा इको फ्रेंडली चीज़ होई कि असें जि'यां गड्डियां बगैरा न इं'दियां धूंएं आस्तै अस करी सकने कि भई अग्ग शग्ग निं जलाचै गड्डियां घट्ट चलाचै ओह्दी बजह् नै साढ़े जेह्ड़ा एनवायरमेंट ऐ ओह् इको फ्रेंडली रहे गा ते एह् फायर ट्रेड तुस दिक्खी सकदे जेह्ड़े अस मतलब लकड़ियां बगैरा जलाने होने ओह् नेईं जलांदे हैन ते मैक्सिमम अज्जकल लोक गैस दा उपयोग करा दे ते फिर तुस दिक्खी सकदे कि एनवायरमेंट गी प्रमोट करने आस्तै इ'त्थें बहोत सारे ऐसे कैंपेन चलाये जंदे जेह्दे कन्नै एनवायरमेंट दे रिलेटेड जि'यां ग्लोबल वार्मिंग गी खत्म करने आस्तै ऐहीं ओह्दे लेई बहोत सारे ऐसे कैंपेन चलदे रौह्ंदे ते लोकें गी अवेयर कीता जंदा ताकी ओह् लोक बी अवेयर होन ते आपें जेह्ड़ा पलूशन फैला दा जां फिर नोइस पलूशन वॉटर पलूशन जो भी हमारे साढ़े एनवायरमेंट गी इफेक्ट करा दा अ ओह् चीज़ नेईं करै ते तां करियै लोकें गी बहोत सारी ऐसी चीज़ां न जेह्ड़ियां लोकें तगर जा दियां न होर लोकें गी में वैसे बी तुस दिक्खी सकदे कि फोन जेह्ड़ा ऐ ओह् लोकें तगर जा दा लोकें तगर इंफर्मेशन पजांदा कि जेह्ड़ा जेह्ड़ी तुस दिक्खी सकने कि जो बी इंफर्मेशन होंदी ऐ ओह्दे लेई एनवायरमेंट दे लेई जां फिर कोई बी चीज़ दी डेवलपमेंट आस्तै साढ़ी हेल्प करदा ऐ जेह्ड़ा फोन होर इको फ्रेंडली ते बहोत जादा ऐ बिकॉज़ क्योंकि अस एह्दे एह्दे कन्नै गै सारे लोकें गी अस समझी सकने इक दूऐ दी गल्ल बात इद्धर दा उद्धर जंदी उठी होर मतलब इद्धर दा अस दूर बैठे दे इंसान कन्नै बी गल्ल बात करी सकने आं ते जेह्ड़े कुसा दा असें ई कोई इमरजेंसी होंदी तां जल्दी जल्दी अस फोन उप्परा बी गल्ल बात करी सकने होर उं'दे कोला इंफर्मेशन लेई सकदे जेह्ड़ी असें गी उस टाइम उप्पर जरूरी चाहि्दी होंदी ऐ ते अस दिक्खी सकने कि जेह्ड़ा साढ़ा एनवायरमेंट दे रिलेटेड मतलब एह् कि'न्ना जादा होया फोन मोबाइल फोन तुस दिक्खगे कि एनवायरमेंट आस्तै कि एह्दे नै एनवायरमेंट काफी जादा चेंज होआ दा लोकें तगर सारी इंफर्मेशन पुज्जा दी लोकें गी पता लग्गा दा कि साढ़े आस्तै नेचुरल चीज़ां कि'न्नियां जरूरी न पैह्ले कि पैह्ले जमान्ने च तुस दिक्खी सकदे कि एह् चीज़ां इ'न्नियां जरूरी निं होंदियां हियां लोकें ई लगदा हा कि नेईं जो बी हैन अस घरै दा गै मतलब बाह्रै दा लैआचै ते उ'ऐ चीज़ां असें घर खानियां चाहि्दियां लेकिन अज्जकल जेह्ड़े लोक ना उ'नें ई पता लग्गा दा फोना उप्परा सब कुछ दिक्खी सकने कि केह्ड़ी चीज़ साढ़े आस्तै स्हेई ऐ केह्ड़ी चीज़ साढ़े आस्तै गलत ऐ ते फिर अस उसी उ'ऐ चीज़ अडॉप्ट करने आं अपने आप च ते तां करियै असें ई एह् चीज़ जेह्ड़ा एनवायरमेंटल अ ऐ ते साढ़ा फोन जेह्ड़ा ऐ बहोत हेल्पफुल साढ़े आस्तै